اتر پردیش ہندوستان کا ایک مشہور صوبہ بھی ہے جو بہت بڑا صوبہ بھی ہے اتر پردیش کے اندر صحت کا نظام بہت اچھا ہے اتر پردیش کے اندر بہت اچھے اچھے میڈیکل ہاسپٹل ہیں اتر پردیش کے اندر گورمنٹ ہاسپٹل ہیں اتر پردیش کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہیں جن کے اندر دماغ کی تمام بیماریوں کا بہت اچھے سے علاج کیا جاتا ہے اور دماغ کی بیماریوں کا علاج کرنے کے علاوہ یہاں پر ہاسپٹل کے علاوہ میڈیٹیشن سنٹر بھی ہیں یہاں پہ یوگا کرانے والے سنٹر بھی ہیں یہاں پہ تھیرپی دینے والے سنٹر بھی ہیں اس طرح سے اتر پردیش میں دماغ کی اور جتنی بھی تمام بیماریاں ہوتی ہیں ان سے متعلق تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے اور ان تک رسائیاں یعنی کہ ان تک پہنچنا بہت آسان ہے مطلب یہ کہ ان لوگوں تک جو کہ دماغ کی بیماریاں کا علاج کرتے ہیں جو چاہیں ڈاکرش ڈاکٹر ہوں چاہے حکیم ہوں چاہے یوگا کرانے والے ہوں چاہے میڈیٹیش میڈیٹیشن کرانے والے ہوں ان تک لوگوں کا پہنچنا بھی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اسی طرح سے اتر پردیش میں دماغ کی بیماریوں کا علاج اچھے سے اور بہتر طریقے سے ہو رہا ہے